ہوں ہیلو ارسلان ہوٹل سے بول رہیں جی میں نے بریانی آڈر کیا تھا تو اس کے جگہ جو ہے آپ نے نان اور چپاتی بھیج دیا ہے نہیں نہیں آپ آڈرس چیک کریے کہ میں نے کیا آڈر کیا تھا ارے بھائی آپ کا جو ڈیلیوری بوائے لے کے آیا ہے سامان اس میں تو بریانی نہیں ہے آپ آڈر چیک کریے نا آپ کی غلطی ہے تو ہم کیسے مانیں آپ آڈر چیک کریے ہم نے کیا دیا تھا میرے پاس آڈر کا پورا ڈیٹیلس ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بھیج دیں گے آپ نہیں نہیں آپ آڈر آڈر نمبر چیک کریے آڈر نمبر آڈر نمبر رہتا ہے نا آپ کے پاس وہ چیک کریے اور دیکھیے میں نے کیا کیا آڈر کیا ہے اور آپ نے کیا کیا ڈیلیور کیا ہے ڈیلیوری بوائے کو دینے سے پہلے آپ چیک نہیں کیے تھے کیا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم سمجھ گئے لیکن جتنا جلدی ہو اس کو واپس کر کے ہم کو جو آڈر کیے ہیں وہ ہم کو جلدی سے آپ پہنچا دیجیے ٹھیک ٹھیک